जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ऐ एह्दा जेह्ड़ा साढ़ी जिसी आखदे अर्थ व्यवस्था जां भी अस आक्खने आं कि पैसे दा लेन देन ऐ ते एह्दे च ते जेह्ड़ा कोई जां इस कारोबार च एह्दा केह् मैहत्व ऐ भई गल्ल पैह्ली ते एह् गल्ल ऐ कि जेल्लै इक डोगरी बोलने आह्ला ते दूआ बी बंदा डोगरी बोलने आह्ला होऐ ते फिर होंदा केह् ऐ कि सारें कोलां पैह्लें उं'दे दिल दे तार मिलदे न ते जेल्लै बंदे दे दिल दे तार मिलन ते अस समझी सकने आं कि बंदे दा कारोबार उआं गै बधदा ऐ क्यों क्योंकि जेह्ड़ा कारोबार ऐ ओह् बड़ी हद्द तक्कर ओह् विश्वास पर होंदा ऐ ओह् इन्सान दी गल्ल बात पर होंदा ऐ ओह् बंदा कि'यां इक दूऐ गी बलांदा ऐ इक्क दुएं दी गल्लें गी समझदा ऐ एह् सारा जेह्ड़ा अस आक्खी सकने आं कि कारोबार साढ़ा एह्दे पर चलदा ऐ ते अगर अस एह् दिक्खचै कि ते जेह्ड़ी लोकल लैंग्वेज ऐ जिसी आखदे लोकल भाशा ऐ ओह्दे च डोगरी दा बड़ा गै कम्म होंदा ऐ कि ओह् क्योंकि जिन्ने बी जिन्ने बी लोकल जेह्ड़े न इद्धरा दे बपारी होंदे न ओह् जेल्लै डोगरी च बोलदे न ते उं'दा अपने आप गै इक दूए कन्नै मेल मलाप होई जंदा ते एह्दे कन्नै फिर ओह् सनांदे न कि ओह् कुद्धरा दे न अपने ग्रांऽ दी गल्लां करदे न ते जेल्लै ग्रांऽ दियां गल्लां करदे न ते फिर उं'दी रिश्तेदारी बी निकली जंदी ते कुतै ना कुतै आखदे सारे ओखदे कुतै ना कुतै इक् दुऐ गी जानदे दे गै होंदे न बस इयै गल्ल ऐ होंदी ऐ कि पैह्ल करने दी जरूरत होंदी ऐ ते जि'यां बंदा पैह्ल करै पुच्छे कोई बी हो ते स्हान्नूं लग्गी जंदा कि एह् कुतै ना कुतै अस इ'नें गी जानदे ऐ ते एह् चीज़ां न जेह्ड़े कोई बी कारोबार ऐ ओह्दे बिच थुआढ़े थुआढ़े मेल मिलाप दे लोक किन्ने न थुआढ़े लोक जानदे पहचानदे लोक किन्ना न ओह्दे कन्नै बी थुआढ़ा विश्वास बधदा ऐ बजार च बजार च लोक थुहानूं जानदे न पनछानदे न कि लोक और इक होर चीज होंदी ऐ कि जेह्ड़ा कुसै दा जेह्ड़ा कारोबार ऐ ओह् ओह्दा कारोबार जेह्ड़ा ऐ ओह् चलदा ऐ ग्रांऽ कन्नै जेल्लै इक ग्रांऽ दूए ई एह् गलांदा ऐ की एह् जेह्ड़ा एह् दकानदार ऐ जां एह् जेह्ड़ा एह् बपारी ऐ एह् शैल कम्म करदा ऐ एह् विश्वास कन्नै कम्म करदा ऐ एह् कोई झूठ आह्ली चीज नेईं करदा ऐ एह् कोई बी हेरा फेरी नेईं करदा ऐ ते ओह्दे कन्नै लोक केह् करदे न ओह्दे पिच्छें ओह्दा जेह्ड़ा कारोबार ऐ बधदा जंदा ऐ एह् गल्ल इस लेई ऐ कि जेह्ड़ा कारोबार बी ऐ ओह्बी कोह्दे पर होंदा ऐ कि जि'यां बंदा कोई सस्ती चीज दे क्या चीज़ ते अपना जेह्ड़ा मुनाफा ऐ जिसी अस प्रॉफिट बी आखने आं ओह् अगर घट्ट ऐ रक्खे दे ते ओह्दे कन्नै बी जेह्ड़ा बंदा ऐ ओह्दी बड़ी सारी तरक्की होंदी ऐ और ओह् बल्लें बल्लें बधदा जंदा ऐ ते आखने दी सारें कोला जेह्ड़ी जेह्ड़ी सारें कोला जरूरी चीज केह् ऐ जरूरी चीज एह् ऐ कि जेल्लै बंदा अपनी मात्तरभाशा च

ठाई ते अट्ठ छित्ती जेल्लै बी अस अपने मंझ बी कोई काऊंट करने ऐं जां गिनने ऐं ते ओह् डोगरी च गै गिनने ऐं ते आखने दा मतलब एह् ऐ कि साढ़ा जेह्ड़ी रूह् ऐ ओह् साढ़ी मात्तरभाशा कन्नै होंदी ऐ और मात्तरभाशा ओह् होंदी ऐ जेह्ड़ी स्हान्नूं मां सखांदी ऐ होर मां केह्ड़ी सखांदी ऐ जेह्ड़ी साढ़े घर बोल्ली जंदी ऐ जदूं अस जम्मने आं जां जेल्लै जेल्लै साढ़ा जन्म होंदा ऐ उस टाइम अस केह्ड़ी भाशा बोलने आं ते बल्लें बल्लें पैह्लें केह्ड़ी भाशा सिक्खने ऐं होर केह्दे कन्नै अस दिल्ली शैह्र बिच बी होगे बम्बें बी होगे जेल्लै स्हान्नूं कोई डोगरी बोलने आह्ला मिलग जां साढ़ी दकान होग ते स्हान्नूं पता लगदा ऐ कि एह् साढ़ा जम्मू दा डोगरा ऐ ते अस सारें कोला पैह्लें ओह्दे कोला चीज लैह्गे ते इ'यै चीज़ ऐ कि जेह्ड़ा डोगरी भाशा ऐ ओह् जेह्ड़ी साढ़ी लोक इकॉनामी जिसी अस आखने आं अर्थ व्यवस्था ओह्दे च बड़ी कम्म औंदी ऐ होर बड़ा सारा एह्दा मैहत्व रौंह्दा ऐ ते एह्दे कन्नै जेह्ड़े लोक न ओह् इक दूए कन्नै मलाटियां बी करदे न इक दूए कन्नै बोल चाल बी करदे न और अपना जेह्ड़ा उंदा कारोबार ऐ ते ओह्दे च तरक्कियां करदे न ते गलानें च केह् में गलाना में इ'यै गलाना कि जेह्ड़ी साढ़ा डोगरी भाशा ऐ ते जेह्ड़ा जिन्नी शैल डोगरी